ہیلو سر آپ مدینہ ہوٹل سے بول رہے ہیں مجھے كل مجھے میرے یہاں كچھ مہمان تشریف لا رہے ہیں اور مجھے بریانی كی ضرورت ہے چكن بریانی كی جو حیدر آبادی بریانی مشہور ہے تو آپ كس وقت تک بھیج دیجیے گا چونكہ ہمارے یہاں مہمان جو تشریف لائیں گے وہ شام كے آٹھ بجے لائیں گے پی ایم تو اس لیے آپ سے مہربانی ہے كہ آپ كم سے كم سات بجے جو ہے میرا ڈیلیوڑی میرے پاس پہنچ جائے اس لیے میں آپ سے ریكویسٹ كر رہا ہوں كہ ہمارے یہاں بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں آئیں گے اور انہیں كے لیے جو ہے مجھے حیدرآباد بریانی كی ان لوگوں نے آڈر كیا كہ وہ بریانی مجھے بہت ذائقہ دار اور لذیذ لگتا ہے كھانے میں میں نے كہا كہ چلیے ٹھیک ہے آپ كی خواہش كے مطابق میں حیدر حیدرآبادی بریانی ہی آڈر كر دیا ہوں اس لیے آپ سے بہت ہی ریكویسٹ ہے كہ آپ وقت پہ پہنچا دیجیے گا